گڈ مارننگ سر سر ہوٹل سے بات کر رہے ہیں آپ کیا سر ہمیں کچھ کھانے کے لیے چاہیے جی جی آپ کے پاس کھانے کے لیے کیا کیا ہے مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے سر ہمیں چکن دے دیجیے ہم آپ کے ہوٹل میں ہی ہیں چکن ٹکہ چاہیے ہمارا کمرہ نمبر ایک سو دو ہے سر روٹی میں کیا ہے چپاتی روٹی ہے یا تندوری وغیرہ ہے سر سنیے دو روٹی چپاتی اور دو تندوری کر دیجیے ہی کول ڈن کول ڈن وغیرہ ہے آپ کے پاس کوکو کولا دے دے دیجیے سر یہ سب کتنے چیز کتنے دیر میں آجائے گا سر تھوڑا اور جلدی کر دیجیے بہت تیز بھوک لگ رہی ہے سر بہت بہت شکریہ آپ کا